हा मूंखे हा हा हरि ओम हा थिएटर सां ॻाल्हायो था हा हा त मु थिएटर में झिम्मा मूवी लॻियल आहे न मां हीअं चवां थी की थिएटर में हिन समय झिम्मा मूवी लॻियल आहे त त मूंखे इने जे लाइ टिकट बुक कराइणी आहे त हा त मूंखे इहो ॿुधायो की टिकट जो है क हूअ बालकनी जी घणी टिकट आहे मूंखे सुभाणे जो शो खपे त शाम जो शो खपे मूंखे छह खां नवें जो शो खपे हा न मूंखे सुभाणे जी ई खपे न सुभाणे जी ई टिकट खपे

माण्हू असां चारि माण्हू आहियूं और मूंखे जेकि आहे विच जी सीट मथे बालकनी में ई विच जी साइड जी सीट न खपे त छा विच जी थी वेंदी अच्छा त अगरि जीअं ऑनलाइन में बुकिंग कराइण में या ऑफ़लाइन करवाइण में कुझु कंसेशन वगै़रह कुझु आहे कुझु अमाउंट जो कुझु डिफ़्रेंस आहे

अच्छा पर टिकट ते अच्छा त हर टिकट ते मुक असां मूंखे सौ यानि मूंखे चारि सौ जो कंसेशन मिली वेंदो अच्छा हिक टिकेट अढाई सै जी आहे ठीकु आहे त तव्हां मुंहिंजी टिकट बुंकिंग करे ई छॾियो प्री बुकिंग मां कयोथी माव तव्हां करे छॾियो मां तव्हांखे ऑनलाइन पेमेंट बि करे रखां थी त हा त मुंहिंजी विच जी बालकनी में सीट बुक करे छॾियो तां

अच्छा इहे त भई इलाही सुठी स्कीम आहे त मां हा उनजो रोक उअ मां तांखे फ़्री मूंखे मिलंदो उहो त हूअ पूरी बुकिंग ते आहे की की पर पर्सन ते मिलंदी सॼी बुकिंग ते हिक हूअ

अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा त हिक त हिक हज़ार चारि माण्हूनि जो थियो चारि सौ जो डिस्काउंट मिले थो छह सौ थी विया मुंहिंजा अच्छा ठीकु आहे त मां हाणे ई मां पंहिंजी बुकिंग कयां थी पयी प्री बुकिंग और तव्हां मुंहिंजे जेको आहे एक्सेप्ट करे वठो ठीकु आहे त मूंखे पुठों वारी सीट खपे हा हा लेटे बि सघंदा आहिनि उनमें न विच ते विच ते विच में खपे हा

ठीकु आहे हा हा ठीकु ठीकु आहे झिम हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम